ٹیکنالوجی نے دلی میں تفریحی منظرنامے کو بہت متأثر کیا ہے جیسے ہم پہلے گھومنے کے لیے جایا کرتے تھے چھٹی کے دن باہر اب اس کی جگہ الگ الگ اپلیکیشن آ گئی ہے جیسے ووٹ انسٹاگرام گیمنگ ووٹ پر ویڈیو دیکھ لی اور انسٹاگرام پر پوسٹ دیکھ لیے گیم کھیل لیے تو ان کی وجہ سے تفریحی منظرنامے کو بہت متأثر کیا ہے